जय झूलेलाल साईं हरिओम साईं साईं मां टहलियाणी पियो थो ॻाल्हायां असांजे घर में शादी आहे त तव्हां वटि डिज़ाइनर कपिड़ा वग़ैरह मिलंदा आहिनि छा सलवार कमीज़ मतिलबु अच्छा कहिड़े तरह जा डिजाइन मिलंदा तव्हां वटि असांजी न सगाई आहे पुट जी त हुन लाइ असांखे यानी की कपिड़ा खपनि डिज़ाइनर कपिड़ा खपनि ॿारनि खे सलवार कमीज़ वेस्टन इंडो वेस्टन में पियो थो हले अॼुकल्ह त कपिड़ो कहिड़े तरीक़े जो आहे तव्हांजो कॉटन में मिलंदा सुठा डिज़ाइन ऐं रंग कहिड़ा कहिड़ा हूंदा हुन में रंग रंग पीले रंग जो जीअं मेंदी जो फ़ंक्शन आहे हिकिड़ो त हुन में पीले खपंदा ऐं जीअं सगाई आहे त हुन में नीरो या साओ खपंदो कुझु दुकान तव्हांजी किथे आहे दुकान किथे आहे तव्हांजी सेंटर मार्केट में सेंटर मार्केट दादा ॾाढी वॾी आहे कंहिं पासे आहे तव्हांजी यानि की हिकिड़ो सिंधी ड्राइफ्रूट आहे विच में ऐं ॿिए पासे चुनमुन वग़ैरह आहिनि कहिड़े पासे आहे तव्हांजी दुकानु थोरो आइडिया ॾींदा झूलेलाल मंदरु हा मेन रोड ते हा उतां किथां अच्छा त तव्हांजी दुकान केतिरे वॼे खुली वेंदी आहे अगरि मां अचां छा चवंदा आहिनि ॿीं अढाई बजे खनि त ठीकु आहे ठीकु आहे साईं धन्यवादु धन्यवादु शुक्रराना पोइ मां तव्हां वटि सुभाणे अढाई बजे खनि अचां थो फैमिली खे वठी करे पोइ उते डिज़ाइन बि ॾिसी वठंदासीं ऐं कपिड़ा बि वठी वठंदासीं चलो जय झूलेलाल साईं थैंक्यू जी